आं माने बे जोंनि गामियाव मागो फोरबो जादोंमोनलै मागो फोरबोआव माने गोबां गिदिर खुंनो थाखाय देग्लाय राइजो राजाफोरा माने ओंखाम जालायनाय माने रंजानो थाखाय बिरादनो रायजो राजाफ्रा माने गोसो जानायाव गोबां बेदर ना खांलायनानै फैसा खांलायनानै बेदर बायदि दाउ ना अमा बेदर बोरमा बेदर बायलायनानै माने मागो फोरबोखौ गाजा गोमजायैनो माने खुंनो थाखाय माने रंजासारनो थाखाय बोथोरनि खनसे होननानै माने ओंखाम संनाय हाबाफारियाव आं माने गोग्लैदोंमोन आरोना माने आंखौनो ओंखामनि मेनेजार दोनदोंमोन आरो ओंखाम संग्रानि नायगिरि मेनेजारबो आरो संनोबो हायो ओमफ्राय संनाय खावनायफ्राव माने गोबां माने जगार फाथिफ्रा नांगौ जायो बेफोराव माने बै मावग्रा दांग्रा लोगोफ्रा बुथुमो आरो दै जगान लानानै माने सुनानै होनाय खामानि फाथायनायफोरखौ आं थिननाय जायो आरो संग्राफोरबो गनायो आरो आंबो मावनाय संनाय नोजोर खालामबाय थायो आंबो सङो दालिखौ माबायदि संनांगौ ओंखामखौ बबे समाव एरखावनांगौ ओंखामखौ माबायदि खुरननांगौ बेफोरखौ आं बै रोङिफोरखौ आं खिन्था खिन्था होनाय जायो दा लोगोफोरनि खोथा सोरनाबा माने थावानो बारा होनानै ओंख्रियानो एक्के थाव मोनजाफ्रांलायनाय सामब्राम होनांगौआव अबावबा बानलु होस'ननाय माने बेफोरबायदि खालामला बायनो नागिरो दा नंखायनो नायफा नायफा खालामबासो बिसोरो माने बे खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावनो नागिरो दा बिदिनो जानो लोंनाया सोरबा संख्रि गोबाब बानलु गोसा बयबो जानो हाया नालाय दा बेफोरखौ गेजेर गेजेर खालामनो थाखाय माने खमबो होनांगौ आरो साखिनाय साखिनाय खालामनानै माने नायफा नायफा खालामनांगौ

बे फोरबोआव ओरैबादि माने फुर्थि जादोंमोन ना माने रंजानानैनो खुसियानो उसिग्लायलायनाय माने रंजादोंमोन आरोना एक्खे हौवालाय हिनजावलाय गथ' गथाइ एक्खे फुर्थि दामनाय देनाय मोसानायजों एक्खे खुसियानो जुद गैयै जानायखौबो संनाया गोथावथार माबा संख्रिबो मोजां बानलुबो मोजां ओंखाम संनायाबो मोजां खायसे माब्लाबा समाव सोरबा बायदिबा अबेबा गोथां अबेबा गोमोन सङोना गोथां गेफे बेफोरबायदि जायाखै आरोना आंनि नोजोराव जेनेबा आंनि थिननाय बोसोनाव दा दालिफ्राबो गोथावैनो जादों बेलाथि लाब्रा फानथाव आलु लाब्रा कबि सयाबिन मथर लाब्रा बेफोर माने एक्खे स्लिम स्लाम जोबलायनाय माने गोथावखौनो बाख्नायनैनो माने जाग्राफ्रा गावनि उदैखौनो अजन गैलायि माने जानानै उदै बिलिरलायनाय जादों आरोना मानसिफ्रा बेबायदि जाबायबायो गोथाव मोनबालाय सोरबाबा खिगुलायबाय सोरबाबा गोबागुलायबाय बेफोरबायदि जाबाय बायो गोथाव मोनबालाय मानसिफ्राखि गाव गावनि उदैखौ अजन गैयि मानो गोथाव मोनबालाय बिदि जानांगौ जाखो फोरबो फालिबालाय बोसोराव खनसेबालाय बेफोरबायदि जाब्लासो जानाय बायदि जायो मोनजाफेरिबायदि बेबायदि जानाया गावनि थाखाय देहानिसो खहा बेफोरबायदि जानो नाङाथ' मानसिया हिसाबनि जानांगौ होनबासो गाव गावबो माने देहाफ्रा थिग थायो